पापा आरके जे रहै बगीचा हम जाइ छलियै देखते देखते सीख गेली वैसे ही हम अपनो सिखते सिखते सीखके हम अपनो लगबैके प्रयास केलियै लगेलियै ओहिमे अपना टाइम भी बीत गेलै अपना अच्छा भी लगलै ओहिमे अपना सभचीजके लेलियै ई चीज देखते देखते सभचीजके लेलियै आ आओर बच्चो सभके सिखबै छियै धियापुता के भी सभके अपनो ओहिमे अपना टाइम पास करै छियै